देखिऔ हमरा सबके धार्मिक अभियान जहाँ तक रहलै प्राचीन समयसँ तऽ निश्चित रूपसँ हमसब हिन्दू धर्मावलम्बी रहलहुँए हिन्दू धर्मके सनातन धर्मके हमेशा पोषक रहलहुँए लेकिन बीचमे जे हमरा सबके राष्ट्रमे जे बाहरी फिरङ्गी शासन केलक मुगल शासन केलक ओकर सबके छाप हमरा सबपर थोपि देल गेल विवशतापूर्ण अन्धकार अन्धकारमे अन्धकारी बनिकऽ हम ओकरा सबके बहुत वर्ष तक ओकर अथी रहलहुँ ओकर पोषक रहलहुँ लेकिन आब वर्तमानमे हम बिहारी आओर हम मिथिलावासी एहिसब बातके समझि चुकलहुँ अइ बुझि गेलहुँ अइ ताहि दुआरे आब हम फिरङ्गीवला भाषा फिरङ्गीवला धार्मिक बेबस्था मुगलक बेबस्था मुगल धर्मके ओकर जे अनुआइ एखनहु जतऽ ततऽ भेटैए ओकर क्रियाकलाप ओहिसब चीजसँ हम बिल्कुल अपना आपके अलग कएने जा रहल छी आओर हिन्दू धर्मके हमसब हमेशा बढ़बैके प्रयास कऽ रहल छी ताकि संसारमे जे सबसँ प्राचीन धर्म छै सनातन धर्म ओकरा हमसब पुनरस्थापित करी ई हमर सबके प्रयास रहैए